हॅं विवाहके जे मुख्य काम छै जे विवाहमे पहिले लोक जाकऽ लड़काके देखै छै लड़का देखलाके बाद जॅं ओ लड़का पसन्द भेलै तऽ ओहिके बाद आबि कऽ लड़कीके दखै छै लड़की देखलकै लड़कियो पसन्द भेलै ताहिके बाद विवाहके टाइम देल जाइ छै विवाहके जे विधि विधान छै से कयल जाइ छै जेना ओहिमे पण्डाल बनायल जाइ छै ओहिमे पण्डित रहै छथिन ओहिके बाद जे छै बराती अबै छै बराती आबि कऽ सभ हुनकाके बरातीके स्वागत कयल जाइ छै खानपीन वगैरह आदि सँ उनका स्वागत करै छै ओहिके बाद विवाह भेलाके बाद लड़का लड़कीके विवाह लड़का लड़कीके फेर पण्डित जी आबि कऽ बिबाह करबै छथिन ओहिके बाद फेर ओकर बिदाइ होइ छै बिदाइ भेलाके बाद लड़की अपन सासुर जाइ छै ओहिके बाद आओर बचपनके छै जेना मुण्डन होइ छै उपनायन होइ छै सभकिछु अहाँके अपना विधिके अनुसार सभकिछु कयल जाइ छै ओहिके बाद जे छै से विवाह उपनायन भेलै ओहिमे लोक खुशीमे नाच गान मोन कऽ शान्ति करै अछि